میڈیا میں اردو زبان کی نمائندگی مثبت پہلو اردو زبان پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کافی حد تک موجود ہے خبریں ڈرامے ٹاک شوز اور اخبارات میں اردو کا استعمال عام ہے اس میں اس سے زبان کی مقبولیت اور فہم میں اضافہ ہوا ہے منفی پہلو کئی چیلنجز پر اردو کی بجائے انگریزی کے الفاظ اور جملوں کا غیر ضروری استعمال بڑھ رہا ہے جس سے زبان کی خالص شکل متاثر ہو رہی ہے اشتہارات خاص طور پر رومن اردو یا مکسڈ لینگویج پر مبنی ہوتے جا رہے ہیں تعلیمی نظام میں اردو کی نمائندگی مثبت پہلو اردو کو سرکاری سطح پر قومی زبان کا درجہ حاصل ہے اور پرائمری سطح پر بیشتر سرکاری اسکولوں میں تدریس اسی زبان میں ہوتی ہے